परिवार रहलाके बादो खेती नहि कर बाके जे फैसला अछि भऽ रहल अछि तकर दू कारण छै दू तीन टा कारण छै पहिल कारण छै जे अइ ठामक किसान मिथिलाञ्चलके किसानके प्रशिक्षित हैब बड्ड आवश्यक छै एखने तक मिथिलामे परम्परागत खेती भऽ रहल अछि आओर परम्परागत खेतीमे लागत बेसी होइ लगय छै लगय छै आओर लाभ बहुत कम होइ छै जखन कि प्रशिक्षित भऽ गेलाके बाद धान गहूम मड़ुआ इत्यादिके अलावा बहुत रास खेतीके बात एहन छै जे किसान करथि व्यावसायिक खेती करथि जेना तम्बाकू भेलय जेना कुशियार भेलय जेना फलदार वृक्ष लगायब भेलय जैसँ कि नकदी आमदनी हेतय तकर मुख्य कारण से से नहि भऽ रहल छै मजदूरके अभाव छै यन्त्रके अतेक सबटा काज आब यन्त्रपर निर्भर भऽ रहल बहुत रास काज आब यन्त्रपर निर्भर भऽ गेलय कोनो सामान्य किसानके वास्ते सबटा जन्त्र रखने बड्ड जरूरी छै अथी ओ सम्भव नहि छै तैं किसान ओ समयपर ओ काज नहि कऽ रहल यऽ दोसर बात जे अइ ठाम कोपरेटिव सिस्टम हेबाके चाही जैमे कि यन्त्र सब रहय जकर फायदा किसान उठाबय से एखन तक अइ ठाम उपलब्ध नहि छै ताहि कारणसँ लागत बेसी लगलाके कारण से लाभ कम भेला भेला होइ छै अइ दुआरे किसान खेती नहि खेती नहि करऽ चाहय छथि खेती छोड़ि रऽ छोड़ि रहल छथि लेकिन एकटा बात स्पष्ट अछि जे खेती छोड़लाके खेती छोड़ि रहल छथि लेकिन बगीचा लगायब दिस अइ ठामक किसान बहुत प्रवृत्त भेला हइ आओर बहुत तरहक फलदार वृक्ष वृक्ष लकड़ीके उपयोगवला वृक्ष बहुत रास लगा रहल छथि जे दस साल बीस साल पच्चीस सालमे आबिके एकटा मूल्यवान सम्पति भऽ जेतय